ड्राइंग करते समय मैं सभी आर्ट के जो भी थिंग्स या सामान रहते हैं उसका सबका उपयोग करना पसंद करती हूँ मतलब मैं किसी भी चीज को कोई भी सीनरी या कोई ड्राइंग या कुछ भी एक पिक्चर बनाती हूँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसमें हर प्रकार के कलर का यूज मैं कर सकूँ मैं सिर्फ ही स्केच पेन या फिर मोम कलर या वैक्स कलर पेंसिल कलर पेंटिंग कलर किसी भी एक को प्रेफर नहीं करती हूँ जो चीज जहाँ सूट होती है मैं उसको मिक्स करके उस कंप्लीट पिक्चर को बनाती हूँ सबसे अच्छा ब्रांड मुझे कैमल और डॉम्स का लगता है डॉम्स और कैमल के कलर बहुत अच्छे आते हैं हालाँकि थोड़े से महंगे आते हैं बट फिर भी वो एक क्वालिटी कलर्स रहते हैं वो हम किसी भी तरह से यूज कर लेते हैं तो वो टूटने की उसकी संभावना कम रहती है हम बहुत ही प्रेशर से अगर किसी का यूज करेंगे तो ही वो टूटते हैं अदरवाइज वो बहुत स्मूथ चलते हैं और बहुत क्वालिटी भी अच्छी आती है प्लस सो कलर ओरिजिनल में दिखता है करने के बाद में भी वो वही दिखता है बहुत सारे शेड्स आते हैं उसमें पहले कलर्स में ट्वेल्व शेड्स आते थे आजकल ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट शेड्स भी आने लग गए हैं और डॉम्स और कैमल ये दोनों सब चीजें प्रोवाइड कराता है सब कुछ देता है और डॉम्स और कैमल्स के हर प्रकार के कलर आते हैं सिर्फ पेंसिल या मोम कलर ही नहीं आते हैं सभी प्रकार के कलर्स आते हैं ये दो कंपनियाँ मैं हमेशा से शुरू से जब से पेंटिंग करती हूँ जब से यूज करती आई हूँ और मुझे यही कलर्स के साथ पेंटिंग करना अच्छा लगता है और इनसे मेरी पेंटिंग्स में मेरी ड्राइंग्स में कुछ भी हो भले सीनरी हो या किसी भी चीज को मैं पिक्चराइज करके बनाती हूँ तो उसमें उठाव सा आता है एक अलग ही शाइन और उठाव रहते हैं इन कलर्स में बाकी लोकल भी बहुत सारे कलर्स आते हैं जो सस्ते आते हैं डॉम्स और कैमल की प्राइस थोड़ी लोकल कलर से ज्यादा रहती है बट फिर भी अगर क्वालिटी चाहिए तो हमको खरीदना पड़ता है हम खरीदते हैं